हाँ नमस्ते सर जी सर मुझे ये शिप्रा ओटो पार्ट्स मुझे अपनी गाड़ी के बारे में सर्विसिंग गाड़ी की सर्विसिंग करवानी थी उसके बारे में बात करनी थी मेरी जो गाड़ी का आगे का जो टायर है उसमें कुछ प्रोब्लम है सही से चलने में थोड़ा प्रोब्लम हो रहा है और इसके अलावा जो लाइट पैनल लाइट जो है उसमें भी समस्या आ रही है दिक्कत यह आ रही है कि पैनल लाइट सही से चल नहीं रही है कभी चलती है कभी बंद हो जाती है ऑटोमेटिक चलते चलते आगे का जो पहिया है वो थोड़ा सा हाँ वह तो था कभी पैसे की समस्या थी उस हिसाब से मैंने सोचा कि हो जाएगा एडजस्ट बाकी वह तो प्रोब्लम ज़्यादा हो गई सही बोल रहे हो

अच्छा अच्छा तो उसमें कितना खर्चा कितना आएगा इसमें मान लो पहिये का मैं करवात हूँ सही से मैनेजमेंट और पैनल का दोनों मिला कर के चार हज़ार का देखो यार पहले आप ही से काम करवा रहे हैं हर बार ऐसा और अगर मैं गाड़ी की फुल सर्विसिंग करवाऊँ तो फिर उसमें कितना क्या हो जाएगा साढ़े आठ सौ रुपये ऐसा ठीक है तो मैं गाड़ी ले करके कब तक आऊँ ठीक है ठीक है मैं आता हूँ फिर पाँच बजे तक ठीक है ठीक है ओके